हेलो ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं क्या जी मेरे आँख में मोतियाबिंद हो गया है ना मुझे उसका इलाज करवाना है हो जाएगा किस टाइम मिलेंगे आप छः बजे जी कितना खर्चा आएगा उसमें ऑपरेशन में पंद्रह सोलह हज़ार हो तो जाएगा ना बाद में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अच्छा ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं ओके ठीक है मैं कल आता हूँ छः बजे ठीक है ठीक है आपका एड्रेस बता दो तो मैं आ जाता हूँ फिर ठीक है मैं कॉल कर लूँगा हाँ ठीक है अरबाज़ खान जी ठीक है